ہیلو ہاں میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ دلی دربار سے جو آپ نے کھانا آڈر کیا تھا کیا کیا آیا ہے ان کے آئٹم اور کس طرح کی ہیں ٹیسٹ بتائیں آپ کون سی بیسٹ ہے اور ٹائم پہ ڈلیوری کر دیتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا تھا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں